हैलो रॉयल होटल मूंखे ऑडर लिखाइणो आहे मुंहिंजे घर ओचितई महिमान था अचनि ॿाहिरि बरसाति बि थी पए त हुतां ऑडर वठी सघंदव मुंहिंजे घरु अधु कलाक में मोकिले सघंदव त इहे ऑडर अथव पनीर टिका मसाला मंचुरियन ऐं रोस्टिड पापड़ बिरयानी इयो अधु कलाकु में मोकिले सघंदा त तव्हां मुंहिंजी एड्रेस लिखो खेमाई एरिया विकी मनोज अपाटमेंट